ओहिमे भेलै जे मतलब बहुत काज एहन भेलै जे ऑफिस बला वर्क बन्द भऽ गेल छलै तेकर मतलब लोककेँ कओनो काज नहि भेटैत छलैया तऽ ओहि टाइममे हमसब जेना ओतऽ पेन्टिङ्ग करैत छलहुँ हँ तऽ मतलब ओ होइत छलै ने की तऽ पहिल लहरमे तऽ छलैया मतलब पहिले टाइममे जे अहाँ एतऽ दिन फिफ्टी पर्सेन्ट लोक बाहर निकलतै फिफ्टी पर्सेन्ट नहि सन्डे मन्डे मतलब क्वान्टिटी हिसाबसँ ओ निकलैत छलैया ओकरबाद भेलै सेकण्डोमे तऽ ओहि टाइममे हमरा सबकेँ की भऽ गेल छलै पूरा अहाँकेँ दश दिन महिना दिनक काज जे छलै ओ हमरा पन्द्रह दिनमे करए पड़ल छलै किएकी आगू सम्पूर्ण लॉकडाउन लागए बला छै तऽ ओहिमे हमरा सबकेँ पन्द्रह दिनमे काज करै पड़ल छलै हँ जाहिमे हम दिन राति काज करै पड़ल छलै हँ आओर ओहिमे एकटा चीज भेल ने हम सिखैके जरूरत भेल जे हमसब ओहिमे महिना दिनमे छलियै सोचैत जे कनीक छै हँ एकरा महिना दिनमे करबाक अछि लेकिन हमरा सबकेँ की भेलै हमरा सबकेँ हाथ मतलब चलनाइ जल्दी जल्दी चालू स्टार्ट भेल मतलब कओनो भी काजके हम केना जल्दी करू या फेर ओकरा कओनो भी एकटा होइत छै ने एकटा ओतऽ ई नहि छलै जे मतलब अहाँ अगर अतऽ होइत छलै जे मतलब तकर बाद ओहिमे कलरो सब सेहो नहि भेटैत छलै अवेलेबल होइते नहि छलै मार्केट रहैत नहि छलै तऽ ओहिमे हमरा सबकेँ इहोमे नॉलेज भेल जे कलरमे कलर मिला कऽ केना बनाए सकैत छी यानी कि पैघ बेसी जगह अछि अहाँ लग ओकरा कनी टाइममे करबाके अइ तऽ कओन चीज ओहि पर कलाकृति हम बनाउ जे हमरा जल्दी टाइमके बचत भऽके ओहिमे भऽ जयबाक चाही तऽ एहि सब चीजके हमरा ओहि टाइममे बहुत नीक जेना नॉलेज भेल छलै हँ